मैथिली भाषा एगो नीक भाषा छै बहुत आदमीके मैथिली भाषा नहि नीक लगै छनि जे बहुत आदमी हिन्दी इङ्गलिश या दोसर कोनो भाषा बजै छथि लेकिन मैथिली एकटा नीक भाषा अइ जे हमसब बाजै छी आओर हमसब कतहु यदि जाएब तऽ हमसब मैथिलिए भाषा बाजब इएह दुआरे बहुत आदमीके नीक लगै छनि अहाँके जे छै से हिन्दी नीक लगे छैन इङ्गलिश नीक लग छनि दोसर फारसी उर्दू ईसब बहुत नीक मैथिलिओ एकटा भाषा छी आओर नीक भाषा छी इएह दुआरे हमसब मैथिली बाजै छी आओर मैथिली हमरा भाषा बहुत नीक लगैए मैथिली मिथिलाके छी मैथिली मिथिलाके मैथिली बढ़िआँ बाजल जाइ छै आओर मैथिलिए हम कहबनि जे मिथिलाके छी से तऽ कमसँ कम मैथिली बाजबे करताह आओर मैथिली एगो भाषा बढ़िआँ भाषा छै एकर किछु गलत धारणा लोक गलत लोकके बाजैमे खराब लागै छनि बहुत आदमीके मैथिली बाजैमे खराब लागै छनि जेकि हम मैथिली कोना बाजब ई भाषा केओ कहत जे हिनका हिन्दी नहि बाजऽ आबै छै इङ्गलिश नहि बाजऽ आबै छै हिनका उर्दू नहि बाजै आबै छै लेकिन मैथिलिओ एकटा भाषा छै आओर लोक ई बाजे छै कि मैथिली भाषा ज्यादा लोक नहि बाजैए लोकके लाज लागै छै बाजैमे भाषा मैथिली भाषा बाजैमे लोकके लाज लागल लेकिन लाज हम इएह कहब जे अहाँसब लाज नहि करू मैथिलिओ एकटा भाषा छै आओर नीक भाषा छै वएह दुआरे हमसब मैथिली बाजै छी आओर बाजिते रहब इएह दुआरे